नोंगौ फिफांखौ गायनांगौ गायनाया बिफाङा माने मानसिनि थाखाय बुहुत सेफ मानसिफोर जिब जेनेबा बिफां गैयाबानो बुहुत माबा जायो नालाय बेनि थाखाय बिफांखौ गायनांगौ जों गायो नंगौ जों गोरलै गोरलैनिफ्राय गायो हाखौ जावगोन जों आराम जावनानै बे एरिया दखरसेखौ सारिगिदिङै एखुर एखुरखौ जावनानै हाखौ जों गुरै खालायनांगौ गुरै खालायनानै बे सिङाव हासार होनांगौ हासार होनानै बे प्लास्टिकफोरखौ माबाखौ बोखारनानै आराम गासोनानै गायनांगौ गायनायनि उनाव बेनिफ्राय एसे एसे देरबा बे हासारजोंनो बोनानै गावनि एसे बैसो जाजासिम बे हासारबोगोन आरो आमफ्राय गोरलै समाव बियो गावनि एरिया गुरै नङाबा बे माबाखौ बोनो हाया आरो बेयो आमफ्राय जेला देरो होमबा बेनो हासारनि गोनांथि गैला जेबो गैला बे गाव हारसिंनो गोजाननिफ्राय माबा बोनानै लाबोनो हाबाय आरो बियो बिफां गायनायनि नेमा बेबायदि आरो जेनबा जों गायबायबो मोनखाबाय बो मिनथिगौबो आमफ्राय जेलानाखि गावहा बैसो जालांबाय गिदिर देरलांबाय होमबा बियो हासारनि गोनांथि गैला गोजाननिफ्राय बोनानै लाबोनो हाबाय आरो बियो होमबाना बेयाव जेबो प्रब्लेम फैला आरो माने जों बेबायदिनो नुगासिन दं गायगासिबो दं जोङो बेखौ एसे नुगासिन दं आरो